हाल चाल ठीक छै तऽ हमरा एगो धियापुताके चढ़यके लेल एगो साइकिल लेबयके छै आ तऽ कोन साइकिल बढ़िआँ होइ छै मानि कऽ चलू हमसभ गरीब आदमी छोट पूँजीवला छियै कनिए कन्सेसनमे मिल जाय तऽ हमसभ लऽ सकै छी अच्छा हीरो साइकिल तऽ ओ कभी कभी हमहूँसभ सयानो आदमी चढ़ि मने चढ़ि कऽ कहूँ जा सकै छी ओहिपर भऽ जेतै टिरेनवला अच्छा तऽ दाम की छै तऽ किछु दाम ज्यादे कहै छियै तऽ हमरा आओरके कनिए किछु कममे दैतियै तऽ हमरा आओरके आसान ने होइतै रहए

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तऽ हम अहाँकेँ से भेँट दोकानपर कब करब हँहँहँ तऽ हम तऽ हमरा साइकिल इएह देल जाउ जे हमे चढ़ब तऽ पाइ किछु कम कऽ दियौ ठीक छै तऽ हम अहाँसँ मिलै छी हँ दाम ताममे जी ठीक ह्म्म ठीक